सो जें कोण आतां चित्रकलाची सुरवात करपा सोदता लायक तेका एकूच हांव म्हळ्यार एक एडवायज दिता टीप अशी दिता की युटुबाचे विडयोज आसात तूं आतां तें युटुबाचें तें तुमी तें नाका आसललें जेवणाचें तें पोय नाका वॅरी एक दीस तुका टायम मेळटा तें पय लायक तीन वरां आसा लायक तुका मेळटा तें तुजोत फ्री टायमांतल्यान पय कशें तूं स्टार्ट करतलें पयलच्यान तूं हांव एकूच टीप दिता की म्हाका डिफिकल्टी येताली तोंडाचेर तो सो तुंवें पयली ताजे दोळे कान नाक कशें करप तें पयली स्टाट कर हात येयले सगळें सारकें जातलें तुजें सगळें टायमा जातलें तुजे कपडे कितें घाल तें सग टायमार जातलें म्हाका आनी प्रॉब्लम येताली की ताचे कलर कशें सगले कलर्ज जातले आवटफीट घालतलें बुट्स कितें घातला ते कलर म्हाका इजिली येतालो मेन जातालें म्हाका तोंडाचें आतां कलर मॅच करपा जाय आतां तो स्कीन कलर आसता तो इजिली अवेलेबल ना मार्केटा सो आमी तो प्रिपॅर करपा शकता सो इतले म्हाका टायम वयतालो की एक एक मनशाचें आतां तूं ड्रॉईंग काडटा ते मनशाचो स्कीन कलर कसो मॅच जातलो तें हांव ट् करीत वयता आनी तो तुका सम तुका येयना जाल्या तूं युटुबाचेर पवपा शकता हे आतां कलर्ड पॅलेट्स अशें आसता पय ते पोवपा शकता